गोंयचे खेळ वा हेर आर्ट आनी क्राफ्ट जे आसा तें आमी थ्री डी प्रिंटींग करून लोकां मेरेन पावयतात ताचे परस आमी न्यूव टॅक्नोलॉजी वापरून गोंयचे खेळ जे संस्कृताय आसा ती लोकां मेरेन पावोवपाक शकतात कारण हे गोंयचे खेळाचें दायज आमकां लोकां मेरेन पावोवपाक खूब गरजेचें आसा ताका लागून आमी न्यू टॅक्नोलॉजी जी आसा ती वापरून लोकां मेरेन पावोवपाक शकताच आनी हे आयच्या काळाक खूब गरजेचें आसा